मुम्बई शहर जो तापमान जेकर हिकु जहिड़ो न आहे रोज़ु थो बदिली थिए कॾहिं बरसात थी पए कॾहिं अचानक गर्मी थी थी पए कॾहिं थधि थी पए राति जो थधि थी थी वञे कॾहिं कॾहिं हिन लाइ भाॼियुनि ते बाक़ी सभु खाइणु पीअण जे सामान ते जामु असर थी वियो आहे भाॼियुनि जो बि टेस्ट पहिरियों जीअं न आहे जे खाइणु पीअण जा सामान बि थोरा महांगा थी विया आहिनि भाॼियूं महांगी थी वियूं आहिनि जीअं विच में बरसात पइजी वेई त बरसात जे करे सभु बसर ख़राबु थी विया बसर जी खेती ख़राबु थी वई जंहिंजे करे बरसात पसण जी वियो भाव आहिनि सभु महांगा थी विया चांवरनि जो आहे पहिरियों चांवरनि में ख़ुशबू ईंदी हुई हाणे चांवर ठाहियूं था उनमें ख़ुशबू नथी अचे पहिरियों जीअं टेस्ट न आहे भाॼियुनि जो अनाज जो सभु कोई में जामु फ़र्क़ु पइजी वियो आहे हे सभु तापमान जे करे थियो आहे पहिरियों थधि में थधि पवंदी हुई गर्मी जे मौसम में गर्मी बरसात जे मौसम में बरसात पर हाणे कोई बि मौसम जीअं पहिरियों जीअं रहियो ई न हाणे थधि जो मौसम हले थो दिसम्बर में पर हिनमें कॾहिं बि बरसात थी पइजी वञे कॾहिं थधि थी पए पोइ अचानक गर्मी थी पए हिनमें हिन ॿारनि बि ॿार बि बीमारु था थियनि डॉक्टरनि वटि वॾी लाइन लॻी पई आहे छा कयूं सीज़न जे करे जामु फ़र्क़ु पइजी वियो आहे